चलो हून अस गल्ल करने आं साढ़े जम्मू दे कल्चर दी जे डिस्ट्रिक ट्रडीशन ऐं उं'दी गल्ल करने आं साढ़े इत्थै जैदा फेमस केह् ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा कुड्ड ऐ ओह् बड़ा फेमस ऐ कुड्ड अज्ज दा निं ऐ एह् साढ़ा बड़ा पराना डांस परफार्मेंस बी आखने अस मतलब तदूं दा एह् इक प्राईड दा जद कोई बी फंक्शन होंदा जेल्लै कोई बी बंदा कुड्ड करदा ते जेह्ड़े डोगरे न ओह् झूमी उठदे न बड़े खुश होंदे ते जेह्ड़े डोगरी गाने न इत्थै बड़े शैल शैल सिंगर न ओह् बड़े शैल शैल गाने गांदे आं डोगरी सांग न एह् बड़े फेमस हैन इत्थै कुड्ड गी लोग बड़ा एंजॉय करदे न कि बैकवर्ड एरिया बिच जेकर गल्ल करचै अस सिटी साईड बी जिस बिच ते जदूं कुड्ड उत्थै ढोल बज्जदे न ते सारे झूमी उठदे न केह् ऑफिसर होन डोगरे होने चाहिदे बस मतलब कि अस आखने आं कि जेह्ड़ा कुड्ड ऐ ना कि जेह्ड़ा साढ़ी संस्कृति गी रीप्रैजेंट करदा डोगरे संस्कृति गी रीप्रैजेंट करदा एह् अज्ज दा निं ऐ जदूं दे साढ़े राजा महाराजा बड़ा पराना कोई आक्खो सैंचुरी एगो दा तदूं दा एह् कम्म चला दा इत्थै मतलब कि एह् जेह्ड़ा डांस बड़ा फेमस ऐ जेह्ड़े डोगरी सांग न साढ़े ओह् इक उतेजना असें अपनेपन दी भावना होंदी ठीक ऐ ओह् गल्ल बक्खरी ऐ कि अजकल साढ़े लोग जेह्के डोगरी बोलने दी प्रेफर निं करदे पर जेह्के डोगरी गाने न एह् जेह्ड़े पराने साढ़े ट्रडीशन न इसी याद चेता करांदी कि तुस कुत्थै दे ते थुआढ़ा कल्चर केह् ऐ जां तुस केह् करने आं साढ़ी स्टेट बिच बड़ी डाइवर्सिटी ऐ बट इक गल्ल बिच कॉमन ऐ अस आखी सकने आं कि साढ़े डोगरे न चाहे हिंदू ऐ चाहे मुस्लिम ऐ कोई बी ऐ अलग अलग कल्चर दे लोक रौंह्दे इत्थै बट कि इक चीज़ कॉमन ऐ कि जम्मू दा नांऽ आया जम्मू दा नांऽ आया ते ओह्दे च एह् ऐ कि सारे डोगरे ऐं लोग डोगरी बोलना पसंद करदे न ते अलग अलग कल्चर दे लोक न ट्रडीशन दे लोग न ओह् डोगरी बोलना बहुत पसंद करदे न उं'दा मन्नना ऐ कि में अपनी गल्ल सनान्नी आं कि जिन्ने लोकें कन्नै में मिली आं ओह्बी बड़े बड़े खुश होंदे न डोगरी बोल्लियै मिगी ते अपनी गल्ल करनी आं ते बोलदे कि डोगरी बोलदे बड़ी शैल लग्गनी ऐं पर में बड़ा शैल लगदा डोगरी बोलना मिगी गल्ल करना बहुत पसंद ऐ डोगरी बिच बट कोई करदा निं ऐ गल्ल इन्नी कोई प्रेफ्रेंस ई नेईं दिंदा में चाह्न्नी आं कि डोगरी ओह् आम होई जा आम भाशा होई जा कि इंग्लिश औंदी शैल गल्ल ऐ हिंदी औंदी बक्खरी गल्ल ऐ बट असेंगी डोगरी औनी चाहिदी गल्ल करचै अस कि स्क्रीपचुरल बिच अस केह् गल्ल करी सकने आं की साढ़े में रियासी तो आं ते में पैह्ले गल्ल एह्दी करङ पैह्ली एह् गल्ल होई कि साढ़े रियासी बिच साढ़े दो किले हैन दो निं आखी सकने तिन्न आखी सकने इक ते साढ़े मेन रियासी बिच ऐ इक थोह्ड़ा साईड पर विजयपुर च ऐ इक साढ़ा सलाल बिच बी ऐ तिन्न किले न इत्थै जेह्ड़ा साढ़ा रियासी बिच ऐ ओह्दे च अस आखने आं कि चौकी टाईप जि'यां अज्ज कि अस आखने आं कि एह् फलानी पोस्ट ऐ हिस्सा हा एह्दा एह् ते इत्थै जेह्ड़ा रूल करदा हा ओह् होंदा हा साढ़ा जनरल जोरावर सिंह जोह्दे नांऽ पर साढ़ा कॉलेज़ बी ऐ हॉस्पिटल ऐ बड़ियां चीज़ां बनी दियां ओह्दे नांऽ दियां इक मेन रियासी बिच जेह्ड़ा चौक ऐ उत्थै उं'दा इक बड़ा बड्डा मतलब कि बुत्त बनाए गेदा ते घोड़े पर बैठे दे न उं'दा नांऽ शूरवीर न उं'दे जिस टैम अस उं'दे बारे च पढ़ने जां सुनने आं इक अलग ई एनर्जी लभदी मतलब कि अस केह् आखने आं इ'यां दिक्खने ई कोई वर्ड निं ऐ ओह्दे च एक्सप्लेन करने आस्तै असें ई जेह्ड़ा ओह् विजयपुर ऐ उत्थै ओह् आपें रौंह्दे हे उं'दे घराआह्ले रौंह्दे हे जेह्ड़ा ऐ सलाल बिच उत्थै बी बहुत शैल किला ऐ इत्थै ओह् भव्य किला आखेआ जंदा ऐ हिंदी बिच आखदे भव्य किला बड़ा एह् शानदार किला हा ओह् अपने टैम दा उत्थै लोक दूर दूर दा जंदे दिक्खने गी ओह् गल्ल बक्खरी ऐ कि ओह् डिपैंड करदा लोकें दी गल्ला बिच कि किन्नी ओह् इ'नेंगी सम्हाली रखदे बट अस आखी सकने आं कि अस इत्थै चीज़ें गी जिन्ना होई सकै उन्ना सम्हालियै रक्खी सकां की के एह् असेंगी दसदा कि एह् अस कुत्थूं आए दा आं कि साढ़े पिच्छें लोकें किन्ना कम्म कीते दा ओह् केह् केह् आखदे ते इत्थै जेह्ड़ा ऐ लक्कड़ी दियां चीज़ां बनाने दा इत्थै बाकी मेन सिटी बिच किश निं ऐ बट जेह्ड़े बैकवर्ड एरिया न ते उत्थै लोक केह् करदे न कि लकड़ियें पर क्रॉफ्ट करदे न बनांदे न उ'नेंगी कढ़ाई करदे जि'यां अस कपड़े दी कढ़ाई करने आं इ'यां ओह् लकड़ियें दी चीज़ें पर कढ़ाई करने इ'यां उं'दे पिल्ला बनांदे घरै ई चलांदे जि'यां कच्चे मकान न उत्थै ते जेह्ड़े ओह् उसी केह् करदे झल्ल रखदे पता निं केह् झल्ल रखदे ओह् इ'यां घरै गी सोह्ना सजांदे इ'यां जि'यां गुड्डे गुड्डियां सजांदे ना जि'यां बचपन बिच उस स्हाबै कन्नै इन्ना शैल करियै ते एह् बंदा सोची बी निं सकदा कि कि'यां बनाई ओड़ेआ बंदे नै उत्थै किश किश लोक बड़े मूर्तिकार न कि पत्थरें गी घड़ियै मूर्तियां बनांदे न इन्नियां शैल शैल मूर्तियां कि बंदा सोचै कि'यां बनाई इ'न्नै बड़े लोक बड़े फेमस न रियासी बिच बी जेह्ड़े हैन बड़े लोक इ'यां दिक्खे ओह् बनांदे न कोई मिट्टी दियां चीजां बनांदे न मतलब अपना अपना जेह्ड़ा ऐ उ'नें ई हैंड क्रॉफ्ट जेह्ड़ा ऐ लोक बड़े टैलेंटड़ ऐ एह् कम्म उ'नें बहुत शैल तरीकै कन्नै औंदे न चलो होर केह् गल्ल करचै अस कि जेह्ड़ा मेन कल्चर ऐ साढ़ा ओह् ऐ डोगरा डोगरी सांग अस आखने कुड्ड फेमस ऐ मतलब जम्मू कोई बी जगह् ऐ अस आखने ते एह् गल्ल आक्खी ना कि अस डिस्ट्रिक गी रीप्रजेंट करने ते स्टेट तों जां यूटी दे बाह्र जन्ने आं ते अस स्टेट गी रीप्रजेंट करने आं जदूं जदूं अस बाह्र जन्ने आं ते असें केह् खुआन्ना जम्मू कुद्धरा आए दे जम्मू दा आए दे अस सारे डोगरे आं एह् गल्ल असेंगी कदें निं भुल्लनी चाहिदी कि एह् जेह्ड़ी साढ़ी संस्कृति ऐ उसी सम्हालियै रक्खना चाहिदा कि कदें इन फ्यूचर बी ओह् असेंगी कम्म औगी होर जेह्ड़ी कि अस गल्ल करचै साढ़े होर कि गल्ल अस आक्खी सकने आं कि जेह्ड़ा इसी केह् करना कि स्टेट गी डाइवर्ट करने गी ते जेह्की हिस्ट्री ऐ उसगी बचाना अज्ज दे यूथ बिच ऐ क्योंकि लोग अजकल भुल्ली जंदे कि आं एह् गल्ल इ'यां परानी गल्ल ऐ एह् परानियां गल्लां अस निं मन्नने आं अस इ'नेंगी सुनना निं प्रेफर करने आं बट ऐसा नेईं करना चाहिदियां पराने बजुर्गें दियां गल्लां अस कि आखचै इ'यां असें निं आखना चाहिदा इ'यां एह् गल्ल मनना आह्ली ऐ एह् गल्ल मन्नी दी ऐ ते कोशिश करनी ऐ कि असें जैदा तों जैदा कि एह् असें अपनी संस्कृति गी बचाना चाहिदा अस एह् जेह्ड़ा हर चीज़ जेह्ड़ा प्रजर्व करना चाहिदी जि'यां कुड्ड होई गेआ अजकल यूथ गी बिल्कुल निं औंदा अगर कोई सखाना चाहिदा ते स्पेसीफिक क्लॉसां चाहिदियां उसी सिक्खनै आस्तै इ'यां नॉर्मल जेही गल्लै च अस निं करी सकने आं आं कि कोई पता निं ऐ सनाया निं उस सनाया निं इ'यां पता हा कुड्ड करदे न इत्त एह् पता कि लकड़ी पर कढ़ाई होंदी इ'यां पता ऐ कि घरै च इ'यां लगदे न आं एह् कच्चे मकान आं इसी इ'यां सम्हालदे न बट असें औंदा निं ऐ की के असेंगी कुसै सखाया निं ऐ इ'यां करचै केह् करचै ते जेह्ड़े अस इत्थै लोकल दी गल्ल करचै ते जि'यां में थुआढ़े बैकवर्ड एरिया च बीलांग करनी आं उत्थै बही इ'नें चीज़ें गी बड़ी प्रेफेरेंस दित्ती जंदी बड़ा कम्म करदे एह्दे बिच ते में चाह्न्नी आं कि एह् सारें गी नेईं भुल्लना चाहिदियां एह् भुल्लनै आह्लियां गल्लां निं हैन एह् सम्हालनै आह्लियां चीजां न एह्दे ई ध्यान देना चाहिदा कि एह् साढ़ी संस्कृति गी रीप्रजेंट करदियां न कि एह् कुत्थूं आए दे न ते आखदे न कि जेह्ड़ा जागत होऐ ना जवाक आखदे न डोगरी च ओह् जेह्ड़े जागत उ'ऐ सनांदे ते उं'दे परा पता चलदा कि उं'दी परवरिश कनेही होई उ'ऐ गल्ल ऐ कि अस जेह्ड़ा किश करने आं कि पता चलदा के साढ़ा घर कनेहा चला दा कनेहा नेईं ना अपनी संस्कृति कन्नै लाड़ ऐ ओह् किन्ना उसी बचाई सकने आं आशा करने आं कि तुसेंगी मेरे लफ्ज शैल लग्गे होन मेरे स्हाबै कन्नै सभनें कोशिश करनी ऐ धन्नवाद